हैलो हां जी हां जी डाक्टर साहब हां हां हां जी डाक्टर जी ओह् मेरी किश सेह्त ठीक नेईं ही मिकी किश बका बखार नेहा सेही होआ दा ऐ ते कन्नै जिंदु पीड़ां बी हैन ते इ'यां लग्गा दा किश इ'यां डेंगू आह्ले गै न सिम्पटम आवा दे केह् करना चाहिदा हां जी हां जी हां हां हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी हां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ